हलो जय झुलेलाल न तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो

भले ऐं सुठी सुठी आइटम तव्हां खे ॾेखारे थो छॾियां तव्हांखे वणी वेंदव कलर में कहिड़ा कहिड़ा खपनिव तव्हांखे

ठीकु आहे ठीकु आहे त भले हा भले न न हूंव तव्हां खे सुठो ई पीस ॾेखारंदसि इहो लेटेस्ट जेको हले पियो उहो हीउ ड्रेस तव्हांखे ॾेखारियां थो ॾिसो पाण वनपीस खां स्टार्ट था कयूं इहो वनपीस में अथव वनपीस में पाण हिकदमि मॉडलिंग वारो मतलबु सोभर खपे त हीउ अथव जीअं हाणे फेशनेबल हींअर हलनि वेठा भई छोकिरियुनि खे पसंदि अचनि त अहिड़ो वनपीस में हीउ हिकु फेशन वारो आहे हूंअं अथव ॿियो थोरो अछा कलर त कलर त हाणे हिन में जेके तव्हां खे हूंदा मां ॾेखारे थो छॾियां हिन में ॿ टे कलर ईंदा आहिन बई जीअं पिंक आहे हिकिड़ो ग्रीन आहे ऐं हिकिड़ो ब्लूं आहे हाणे हुनजो कलर जेको पाइणु वारा उहे मतलबु कीअं गोरा आहिनि या थोरा श्याम आहिनि अछा अछा तव्हां जो हा गुलाबी सुठो लॻंदव ठीकु आहे त पोइ भले हिन में ईंदव डिज़ाइनिंग वारो अथव इअं डायमंड हीअ हींअर हाणे हीअ जेको नओं आयो आहे इहो पंज हज़ार जो आहे हाणे पोइ इनखां वधीक वारो खपे त हूअ मिली वेंदव जी डिस्काउंट हाणे ॾिसो हाणे डींदा कोन आहियूं पाण तव्हांखे थोरो घणो करे डींदासि

न न असांखे न दादी एतिरो कोन थींदो हिन में हाणे त मार्जिन कान्हे एतिरो हिन में वधीक वधीक तव्हांखे ॾह टका ॾेई सघंदासि असां बाक़ी हाणे हू पोइ त जेको तव्हांखे वठिणो आहे न शइ हुन में ॾिसी था वठूं पाण जेको जेको खपे पाण खे ठीकु आहे ठीकु आहे त हुन में मतलबु थोरा हेवी में खपे या थोरा सिम्पल में खपे

हा हीउ ॾिसो हीउ हिन में हिकिड़ो डिज़ाइन वारो अथव ऐं थोरो हीअ वर्क़ वारो खपंदव त वर्क़ वारो अथव ॿियो हिकिड़ो टियों अथव हीउ ज़री वर्क़ अथव ॿियो हिकिड़ो हीउ डाइमंड वर्क़ में अथव हऔ ॾिसो हीउ डाइमंड वर्क़ में इहो हिकिड़ो सुठो अथव हिन में ब्लाउज शिफोन अथव ब्लूं कलर में बि डिज़ाइन अथव बिहो ॾेखारियांव थो हीउ ॾिसो ब्लूं कलर में सुठो अथव हीउ कलर में नओं आयो आहे अॼु ई नओं मालु निकितो आहे हाणे तव्हांखे पहिरियों ॾिखारे वठां इहो हीउ मस्तु अथव हा ही भले साइड में कयां थो बाक़ी ॿियो ॾिसोसि हिन में इहो हाणे ॾिसणो पवंदो बिहो ॿ मिन्ट में ॾिसांव थो हाणे हिन में घणो अघु आहे हिन में हीअ अथव पंहिंजो ॾह हज़ार में अथव हीउ ॾह हज़ार जो ॾह हज़ार जो अथव हा हा हा मिली वेंदव तव्हां टेंशन न कयो हा ॿियो छा पियंदव चांहि थधो छा घुरायां हा ठीकु आहे ठीकु आहे भले हा ड्रेस में ॾिसो हिकिड़ो हीउ शइ सुठी आई अथव हिन में मस्तु अथव इहो वर्क़ हिन में मतलबु कोटन में आहे ॿियो हिकिड़ो सिल्क में आहे

हा थोरी ॾिसोसि हीउ हिकिड़ो हीउ सुठो अथव पीस हिन में वर्क़ बि सुठो अथव दुपटो बि हिन में हेवी ईंदव हा हीउ चार हज़ार जो अथव हीउ बि सुठो अथव हिन में रंग में हिय ॿ रंग में हिकिड़ो हीउ आहे हिकिड़ो ब्राउन कलर आहे ऐं हिकिड़ो हिन में हीउ अथव नासी

हा त हूओ खणो बिलूं सुठो अथव हा हीउ साइड ते थो कयां ॿियो साड़ी ॿाड़ी न खपनि या ठीकु आहे ठीकु आहे भले हिन में फेन्सी रवा बि आया अथव हू ख़ाली रवा खपनिव तव्हां खे ड्रेस कुर्ती ते पाइणु लाए हूओ बि अथव हा रओ में ॾिसो ही बनारसी अथव हिकिड़ो हिकिड़ो हिअ हेन्डलुम में अथव ॿियो हिकिड़ो ज़री वर्क़ में

हा ही ॾिसोसि बनारसी में ही हिकिड़ो डिज़ाइन अथव हिकिड़ी हीअ डीज़ाइन अथव हा हीउ मल्टी कलर अथव सभिनि ते हली वेंदव हीउ सुठो अथव ठीकु आहे थी वियो तव्हांजो हाणे सभु आइटमूं थियूं हाणे मां हिसाबु करे तव्हांखे टोटल ॾेई थो छॾियां ठीकु आहे भले भले